میرے پاس خود کی بلیٹ ہے رویل انفیلڈ اور میں اسی پہ گھومنا چاہتا ہوں مجھے اسی پہ گھومنے میں مزہ آتا ہے اب بائک کی بات کروں تو مائلیج اس کا کچھ کم ہے لیکن بہتر بائک یہی ہے لانگ روٹ کے لیے لمبے سفر کے لیے بلیٹ پہ زیادہ بہتر فیل ہوتا ہے چلنے میں مطلب جرکنگ اس میں نہیں لگتا ہے ہیوی گاڑی ہے کہ اس کی وجہ سے ہاں ہیوی گاڑی تو ہم سپنے جیسا کے ٹی ایم ہو گیا آر ون فائیو ہو گیا یہ دو گاڑی مجھے زیادہ پسند آتی ہے کے ٹی ایم آر ون فائیو اور نہیں نہیں بائک میں تو بس یہی دو بائک پسند ہے اور یہ ہے کہ بلیٹ کی بات کریں تو بلیٹ مجھے زیادہ ہی بہتر لگتی ہیں اور

مجھے بہت پسند ہے بائک پہ گھومنا اور میں زیادہ اس میں ڈیڑھ سو دو سو کلو میٹر جا سکتا ہوں نہیں بائک کی بات کرے تو بائک زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے میرے حساب سے لانگ روٹ کے لانگ روٹ کے لیے اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ چلتے چلے جائیے موسم کا مزہ لیتے جائیے بائک پہ ہاں یہ کاواساکی بہتر بائک ہے میرے سپنوں کی بائک کاواساکی ہے اس میں گھوم سکتے ہیں مزہ تو اس میں مجھے اسپیڈ چلانا بائک زیادہ پسند ہیں